बहुत एहन गाछी छै जेकि ठण्डी आओर गर्मीमे ओकरा रहैमे की कहै छै कोनो ठण्डीमे तऽ कोनो गर्मीमे रहैमे मुश्किल भए जाइत छै ओकरा जेनाकि उदाहरण पर ले लेल जाइ तऽ फूल सभ अगर फूल जे छै ओ नॉर्मल मतलब ठण्डामे रहै छै तऽ ठीक रहै छै जादा अगर धूपो छै तऽ ओहोमे दिक्कत भए जाइत छै आ कुछ मतलब इहो बात छै कि फल अथियो आरमे अगर धूप लागि गेलै तऽ ओहो दिक्कत छै तऽ मतलब ओ छै किसानी तौर पर ई सभ जे छै ने होइत छै तऽ ओकरा अनुसार व्यवस्था भी करल जाइ छै केना रखनाए छै ओकरा नहि रखने छै तऽ ओकर देखभाल हमरे करनाइ छै तऽ ओहि अनुसारसँ हमरा करनाइ छै जेनाकि पल्ला उल्ला मारि दय छै कोनो अथिमे कि कहै छै ओकरा जेना भिण्डी बैगन ई सभ लगाबै छियै पेड़ पौधा कोबिये तोबी लगाबै छियै ओकरामे पल्ला मारि दय छै कीड़ा मारि दए छै तऽ ओ सभ की बचै छै ओकरामे धूप लगना चाही लेकिन ओकरामे धूप नहि लागि सकै छै ओकरामे की होइ छै ठण्डी कऽ वजहसँ पल्ला मारि दए छै तऽ इहे सभ चीज होइत छै तऽ ई छै किसान छियै हमरासभ तऽ हमरे सभकऽ दखऽ पड़ै छै मतलब मौसम कऽ अनुसार ई सभ चीजके दखि पड़ै छै के ना करनाइ छै नहि करनाइ छै केना बचेनाइ छै ओकरा की भए रहल छै ओकरामे की चीजके जरूरत छै तैँ अनुसारसँ खाद्य बीज अभी चलि रहल छै खाद्य बीजके भी ई उपयोग करैत छिऐ आओर के कैसनो तरहसँ बचेनाइ छै ठीक करनाए छै तऽ बस इएह सभ अपन इएह सभ छै अपन जे भी बीज छै ओकरा अच्छासँ राखनै छै गर्मी ठण्डीके देखते हुए काम करनाइ छै बस एतनीटा छै अपन